पहिरों जो समय हूंदो हो तॾहिं असांखे इहो सभु शयुनि जीअं ताज़ा बैड प्लेटफॉर्म नंबर स्टेशन या बस जो थानो इहो सभु पतो कयो मां ॾाढी ॾुखियाई थींदी हुई लेकिन पर अॼु जे समय में असां वटि ॾाढियूं सारियूं मोबाइल एप्लीकेशंस आहिनि हिक एप्लीकेशन जो उधारण आहे इक्सिको नाले जी एप्लीकेशन आहे उन ते सभु ख़बर पइजी वेंदो आहे कि ट्रेन कॾहिं अचण वारी आहे कहिड़े प्लेटफॉर्म ते वेहंदी ट्रेन जो टाइम छा आहे सभु शयूं त अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी अहिड़ी सुठी थी वई आहे कि असांखे हर हिक शइ जी ख़बर पहिरों ई पइजी वेंदी आहे घर वेठे वेठे फ़ोन ते असां इहो ऐप डाउनलोड करे था सघूं ऐं हिन ऐप ते अगरि असां चयूं त के बि शइ जी ट्रेन हुजे बस हुजे तव्हां फ्लाइट तां था वञो कहिड़ो बि मोड ऑफ ट्रास्पोर्ट तां वञो त तव्हां खे इन्हनि जी जानकारी घर वेठे वेठे फ़ून ते ई मिली वेंदी आहे त टैक्नोलॉजी अॻियां वधी वई आहे ऐं असांजो असांजी काफ़ी मदद थींदी आहे उन खां